हेलो मुझे मोबाइल लेना है एम आई अ भिभो आपके पास कौन सा मोबाइल है कौन कौन कितना में देते हैं इसका रेम कितना स्टोरी कितना है और मोबाइल नहीं है उसका दाम कितना है उसमें सिम कितना लगता है बोल रहा है उसमें सिम कितना लगता है मेमोरी कितना जी बी नेट देते हैं हाँ हाँ स्टोरी कितना है हमको जल्दी लेना है आपका दुकान किधर है आपका दुकान किधर है जगह का नाम बताइए न जगह का नाम बताइएगा तब न आएँगे लेने

ताजपुर कहाँ पड़ता है मेरा घर सिंघिया ही है कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ आने में

तो लेंगे ओप्पो का रेंज बताइए ओप्पो का रेंज बताइए ओप्पो का रेंज बताइए जैसे कि तेरह उसमें सिम कितना उसमें सिम कितना है ठीक है हम आते हैं